आर्ट ते साढ़ी जिंदगी बिच इस्सै गल्ला इम्पार्टेंट ऐ की जेह्ड़ी सोसायटी ऐ जेह्ड़े मतलब की अस जेह्ड़े ग्रांऽ बिच रौह्ने आह्ले बंदे आं तुसें ई पता ग्रांऽ बिच इन्ने जादा बच्चे पढ़दे निं हैन इन्नाी जादा पढ़ने दा मतलब कि कोई ओह् निं होंदा पता निं होंदा ऐ बच्चे जेह्ड़े थोह्ड़े ओह्बी होंदे न अनपढ़ता टाईप दे होंदे न जेह्ड़े साढ़े बच्चे न ओह् आर्ट दे मतलब कि केह् होंदा आर्ट दे लिखना मतलब कि जि'यां लिखना की तुसेंगी में केह् सनांऽ आर्ट जेह्ड़ा ड्राईंग बनाना औंदी ऐ तुसेंगी पेंटिंग बनाना औंदी ते अगर तुस पेंटिंग जां आर्ट दे मतलब अपना कि रोजगार शुरू करी सकदे अगर ओह् पेंटिंग बनाई बनाइयै बेचदे ते उ'नेंगी ओह् उस तरफ दा पैसा मिली सकदा